मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा जो नया ही जो अभी अभी ही तैरना सीखना शुरू कर रहा हो तो हम उसको सलाह देंगे कि जितना जो अपन की जो हाईट है उसका जो सिर है उस से नीचे पानी होना चाहिए जो पानी का लेवल है वो सिर के नीचे तक का होना चाहिए जिस से कि वो पानी मे डूबे नहीं और उसके साथ में कोई भी घटना नहीं हो तो वो कम पानी हो सके जितना कम पानी होगा उस में वो अभी अभी जो तैरना शुरू किया है तो उसको तैरना शुरू करे उस में प्रेक्टिस करे जिस से वो तैरना सीख सके अच्छे से और तो तब तक अच्छे से नहीं सिखता है तब तक कोई भी बड़े जलाशय में झील में या नदी में पानी में बड़े पानी में नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए उसको बिल्कुल मैं यह सलाह देना चाहूँगा और कभी भी उसको अकेले में नहीं नहाना चाहिए नहीं तैरना चाहिए कोई भी जो अच्छा तैरना जानता है व्यक्ति उसके साथ में तैरे तो तैरना चाहिए उसको तो अच्छा रहता है और उस से सलाह लेना चाहिए उसे से कि किस प्रकार से मैं तैर सकूँ जिस से मैं जल्दी ही तैरना सीख सकूँ तो इस प्रकार से उन से सलाह ले कर तब उसको तैरना तैरने का काम जो है तैरना शुरू किया जाना चाहिए